हलो मां सविता टीचर थी ॻाल्हायां हा हिकिड़ो तव्हांजे क्लास में हा हीउ ॿारु उहो ॾाढो जॉग्राफी में अलाए छो हुनजी पढ़ाई नथी थे पई

त असां हुनजे माइटनि खे फ़ोन कयूं छा ठीक आहे पोइ जीअं पहिरियों घुरायूंसि था हुन ॿार खे पोइ ॻाल्हायूंसि था जीअं थियो तीअं कयूंसि था ऐं तव्हांजे सबजैक्ट में तव्हांजे हिन में पढ़ंदो अथव तव्हां इहे हिस्ट्री जेका पढ़ाईंदा आयोसि उहा पढ़ंदो आहे चङी तरहि अच्छा त पोइ हाणे उहो उहो ई न त उहो थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो असांखे ॿार ते हा त पोइ उहा ई ध्यानु ॾियणो पवंदो ॿार ते अॻे त सुठो चओ था त न त वरी पोइ हिनजे ममी पपा खे घुराईंदासीं ॿियो जीअं हाणे तव्हांखे सम्झ में अचे मूंखे त ईअं लॻे थो कोविड जे करे ॿार ॾाढो माना वीक थी विया आहिनि पढ़ाईअ में ध्यानु नथां ॾियनि पिया हा ऐं ॿियो कीअं घरूं कमु घरूं कमु बि न करे ईंदो आहे जेको असां ॾियूंसि था सवालु जवाबु लिखण लाइ त उहे बि नथो लिखी अचे चङो टाइम थी वियो आहे न कोविड खे खां पोइ बि हाणे सालु अची थियण ते थियो आहे स्कूल चालू थी वियो आहे त ॾिसूंता थोरा ॾींहं बाकी हा पोइ न त हिनजे माणसि ममी पपा ॿिनी खे घुराईंदासीं हा हा ठीक आहे पोइ जीअं तव्हां चवंदौ तीअं ॿई मिली करे कंदासीं हा हा हा जीअं ठीकु लॻे तीअं कंदासीं ठीकु आहे हा हा